असांजे महाराष्ट्रा ज़िले में केतिरयुनि तरीक़नि जूं नौकिरियूं जो ऑफर ईंदा रहंदा आहिनि जीअं त बैंक में जॉब या मॉल में सेल्स मीनिंग जी जॉब या त अलॻि अलॻि कंपनियुनि मां वॾियुनि वॾियुनि कंपनियुनि मां ऑफर निकिरंदा आहिनि एच आर जे लाइ या मैनेजर जी पोस्ट लाइ या सुपर वाईज़र जी पोस्ट लाइ इन्हनि मां केतिरनि ई माण्हू ऑफर मां उन्हनि खे कॉल लॻाए पुछंदा आहिनि पोइ उहे उन्हनि खां कॉल लॻाए करे इंटरव्यू वठंदा आहिनि इंटरव्यू में घणा ई सुवाल पुछिया वेंदा आहिनि उन्हनि खां पोइ उन्हनि खे हिकु कॉल ईंदो आहे की तव्हां इन में दाख़िला वठी सघो था ऐं माण्हू हुते कम ते लॻी वेंदा आहिनि